हँ मैम नमस्ते जूता दिखाइए कोई अच्छी क्वालिटी का कोई बढ़िया सा जूता दिखाइए जो अच्छा क्वालिटी हो क्या रेट मिलता है दिखाइए कोई महंगा रहगा वो भी चलेगा जूता बढ़िया दिखाइए दिखा दीजिए सेन्डल दिखा दीजिए जो अच्छी क्वालिटी का हो महंगा रहेगा वो भी चलेगा महंगा रहेगा वो भी चलेगा अच्छा ब्रांड होना चाहिए बस हाँ क्या रेंज का है आपका जूता और सेन्डल

क्या क्या है आपके दुकान में हाँ सारे ले लेंगे सभी लेना ही है आए हैं हम दुकान पर तो लेने के लिए आए हैं न आप दिखाइए और आप अपना रेट बताइए क्या रेट का है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए बस दीजिए रेट बताइए आप दिखाइए दिखाइए आप ऐसा आप दिखाइए न साइज़ दिखा दीजिए और जो जो साइज़ है आपके पास दिखाइए सात नम्बर दिखा दीजिए नऊ नम्बर दिखाइए तीस नम्बर दिखा दीजिए पाँच नम्बर दिखा दीजिए सब सब

मेरे भाई के मेर बच्चे के लिए चाहिए वाइफ के लिए चाहिए मेरे लिए चाहिए लिए वही तीन नम्बर तीन नम्बर तीन नम्बर तो क्या इसका प्राइस है आप दिखा रहें तो तो कुछ कम कर लीजिए न पाँच सौ बहुत ज्यादे है पाँच सौ में तो अपने लिए हम ले लेते हें तो क्या कम लगाएंगे आप चलिए पसंद रहेगा जो जो उसको ले लिया जाएगा ठीक है अच्छा नमस्ते हम चल रहे हैं अब